आयच्या आधुनीक युगांत तंत्रगिन्यानांत खूब बदल जाल्ले आसात तंत्रगिन्यानांत फायदेय आसात तर तशे टोटेय आसा तंत्रज्ञानातले बदल हे मनशाच्या जिणेंतले त्रास कश्ट कमी करतात ह्या क्षेत्रांत नवीन नवीन शोद लागल्यात जाचो प्रभाव मनशाच्या जिणेचेर पडला आयज आमी जगाच्या खंयच्याय देशांत रावपी मनशा कडेन उलोवंक शकता गिन्यान साधना शेर करपाक शकता भलायकी सेवेंत तर ह्या गिन्यानाक लागून नवीन उपकरणां दोतोराक उपेगी पडपाक लागल्यात म्हज्या पुराय जिवीत भराच्या काळांत तंत्रज्ञानात खूब बदल जाल्यात पूण सगळ्यांत व्हड बदल जाला तो म्हळ्यार मोबायल फोन आदीचे फोन हे एकामेका कडेन संपर्क सादपाक पुरतेच आसले सुरवातीचे मोबायल फोन हे एकामेकांक संपर्क करपाक बराबर खंयूय व्हरपाक मेळटाले मनीस आसा थंयच्यान उलोवंक शकताले हळू हळू तातूंतूय सुदारणां जाली फोटो काडपाक मेळपाक लागले मेसेजी धाडपाक मेळपाक लागल्यो आनी करता करता मोबायल फोनाचो आकार उपेग बदलत गेले आतां मोबायल फोना वेल्यान तुमकां जाय ती म्हायती मेळोवंक शकता कृती करतनाची व्हिडियो पळोवंक मेळटा एका बोटाच्या क्लिकाचेर जग भरातली म्हायती एकठांय करपाक शकता विद्यार्थ्यां खातीर शब्दांचे अर्थ वेगवेगळ्यो कला चित्रां त्यो कश्यो करपाची हाची म्हायती सगळें ह्या मोबायलान मेळटा म्हाका शिकयताना संदर्भ जाय पडलो वा खंयच्याय शब्दाचो अर्थ किंवां ताचो संबंद किंवां चित्रां पळोवंक जाय जाल्यार फट दिशी त्या विशीं म्हायती खंयच्याय वेळार खंयूय काडून पळोवपाक मेळटा पुस्तकांत नाशिल्ली सुदारीत म्हायती सुद्दां ह्या मोबायलाचेर म्हाका मेळटा